मुंहिंजो सपनो हुओ त मां हिक सुठी डांसर थियां पर कुझु ॻाल्हियुनि जे करे उहो अहिड़ा खाल्तियूं अची वियूं कि मां उहो पंहिंजो सुपिनो पूरो करे न सघियसि त अॻिते हली मुंहिंजो इहो ई गोल आहे कि मां डांस जे क्षेत्र में कुझु सुठो कयां